गोंयांत वेग वेगळ्यो खेळाच्यो संस्था आमकां पळोवपाक मेळटा त्यो संस्था वेग वेगळ्यो स्पर्धा करून हाडटा हें आमकां पळोवपाक मेळटा अशे तरेच्यो कांय संस्था जावन आसात त्यो म्हटल्यार चर्चील ब्रादर्स आनी डॅम्पो ह्यो दोनूय संस्था फुटबॉल मोग्यांक उर्बा दितना आमकां पळोवपाक मेळटा डॅम्पो ही संस्था आय एस एलाक लेगीत सेपॉन्सर केल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा त्याच तरेन चर्चील ब्रदर्स हे गोंयांत वेग वेगळ्यो स्पर्धा घडोवन हाडटा त्याच तरेन वॉलीबॉलांत आमकां ऑम शिव शंभू आनी के के बोय्झ ही संस्था पळोवपाक मेळटा ह्यो दोनूय संस्था वॉलीबॉल गोंयांत घडोवन हाडटा त्याच तरेन ते वॉलीबॉल मोग्यांक किंवा तरणाट्या भुरग्यांक उर्बा दिता त्याच तरेन आमचो गोंयचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हो लेगीत वेग वेगळे तरेचे खेळ स्पर्धा घडोवन हाडटा